ہاں بتائیے میں موبائل شاپ سے بول رہا ہوں ہاں تو آپ یہ بتائیے سیمسنگ گلیکسی ہی کیوں لینا چاہ رہی ہیں اِس کے علاوہ بھی ریڈ می ہے یا ریئل می ہے لینووو ہے یہ سب بھی فون آ رہے ہیں نئے فیچر کے ساتھ آپ اُس کے اُس کو لینے کی کوشش کیجیے سیمسنگ گلیکسی ہی آپ کو کیوں اچھا لگ رہا ہے اچھا تو سیمسنگ گلیکسی ہی لینے کا ارادہ ہے آپ ریڈ می یا ریئل می یا لینووو وغیرہ کا جو فون ہے وہ لینا نہیں چاہ رہی ہیں تو سیمسنگ گلیکسی میں کچھ بہت اچھے فیچرس ہیں کیا جو ریڈ می اور ریئل می میں نہیں ہیں اچھا تو ابھی سیمسنگ گلیکسی کا نیا ماڈل ون تھرٹی ون آیا ہے آپ چاہیں تو اِس اِس کی اِس کو ٹرائی کر سکتی ہیں اِس کے پرائس لگ بھگ اٹھارہ ہزار کے آس پاس ہے اِس میں کچھ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اگر آپ کریڈٹ کارڈ ایس بی آئی کے کریڈٹ کارڈ یا ایچ ڈی ایف سی بینک کے کریڈٹ کارڈ سے لیتی ہیں تو اِس میں آپ کو کچھ مطلب یہ کہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور یہ اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اِس کو ہی بک کرائیے یہ اچھا ہے سیمسنگ گلیکسی ہی ٹھیک اوکے